ہیلو وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکات خیریت سے ہیں اور بتائیے جی ہاں آپ کی بات تو بالکل صحیح جگہ پہ آپ لگائیں ہیں کال میں آپ میں گاڑی دھونے والا ہی بول رہا ہوں آپ بتائیں کیا خدمت کریں آپ کا اچھا کون سی گاڑی ہے سب گاڑی کا ریٹ الگ الگ ہوتا ہے آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے ہاں تو بولیرو کا دیکھیے بولیرو کا ریٹ جو ہے دو سو روپے دھلائی ہے اور اور اگر دوسری گاڑی ہے جیسے بولیرو کے بعد اسکارپیو ہوتی ہے تو اس کا تین سو روپیہ ہے اور اگر ٹو ویلر ہے جیسے تو اس کا جو ہے سے سو روپیہ دھلائی ہے آپ کو جو ہے بولیرو بولیرو ہے ہاں پالش بھی کرتے ہیں میرے پاس اچھی اچھی پالش بھی رکھی ہوئی ہے اچھی کمپنی کا پالش ہے آپ کیا کہتے ہیں گاڑی ایک دم نئی نیو بنا کر کے دی جائے گی نیو کر کے دی جائے گی گاڑی ایسی لائٹ مارے گی لگے گی آپ کو کہ ہاں نیو شو روم سے نکلی ہے کم ہونے کی بات جہاں تک ہے تو اتنا مہنگائی ہو گئی ہے سر کہ دو سو روپیہ کچھ بہت زیادہ نہیں ہے اس لیے کہ اس میں بجلی بل اٹھتا ہے پانی خرچ ہوتا ہے شیمپو لگتا ہے اور لیبر چارج ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں جو ہے تو خرچ ہے دو سو روپیہ کچھ بہت زیادہ نہیں ہے ہاں بالکل بالکل ہم سمجھ رہے ہیں آپ جو ہے سے ہمیشہ کے لیے کسٹمر ہیں ہمارے ہیں آپ کو جو ہے سے کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہ ہوگا انشاء اللہ آپ کو اچھے طرح سے واش کر کے دیا جائے گا دھلائی کر کے دی جائے گی اچھے طریقے سے شیمپو لگا کر دھوئی جائے گی چلیے ٹھیک ہے آپ جب اتنا ریکویسٹ کر رہے ہیں اتنی بول رہے ہیں تو آپ کو انشاء اللہ ایک سو پچاس روپے ڈیڑھ سو روپے میں آپ کا گاڑی کی دھلائی کر دی جائے گی انشاء اللہ ٹھیک ہے جب آپ کال کییے گا ہم جو ہے سے آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے انشا اللہ آپ حاضر ہو جائیں گے ہمارے پاس ٹھیک ہے السلام علیکم